मिगी ते गाने सुनना बड़ा गै पसंद ऐ मैं ते रोज़ गाने सुननी होनी ऐं जिसलै बी में कोई कम्म करा दी होआं मिगी में गाने में गाने लाइयै गै ते कम्म करनी होनी उसलै मेरा कम्म जल्दी होई जंदा ऐ खासकर कालेज़ दा कोई कम्म जां कोई नोटस बना दी होआं ते तां बी में गाने लाइयै गै

फिर ओह्दे बाद जेह्ड़े गाने ऐं मिगी ओह् बड़े अच्छे लगदे ऐ जिसलै में खुश होआं ते खुशी आह्ले गाने सुनने होनी जिसलै में दुखी होआं ते में दुख आह्ले गाने सुननी होन्नी ओह्दे बाद जोेह्ड़े गाने ऐ जेह्ड़े गाने में सुननी होनी जेह्ड़े जेह्ड़े सिंगन दे जेह्ड़े जेह्ड़े टाईप दे में गाने जेह्ड़े जेह्ड़े सुननी होनी ऐं बड़े बक्ख बक्ख चाल्ली दे में हिन्दी गाने बी सुननी होनी कदें कदें में पंजाबी बी सुननी होनी पर में जादातर हिन्दी गै गाने सुननी होनी ऐं साढ़े डोगरी दे गाने बी बड़े मश्हूर ऐ साढ़ी जेह्ड़ी जनानियां ऐं ओह् डोगरी दे गानें गांदियां ऐं डोगरी च गाने गांदियां ऐं ते ओह् बी में बड़े अच्छे तरीके कन्नै समझनी होनी ते सुननी होन्नी हिन्दी दे गाने मिगी बड़े पसंद ऐ जादातर जेह्ड़ा ओह् ऐ दलजीत सिंह ऐ मिगी ओह्दे गाने गै शैल लगदे ऐ क्योंकि ओह् बड़े शैल गाने गांदा ऐ हर चाल्ली दे गाने ओह् गांदा ऐ ते जेह्ड़े ओह्दे गानें ऐ ओह् मैं जेह्ड़े ओह्दे गानें ऐं में बड़े ध्यान कन्नै सुननी होन्नी ऐं ते ते जेह्ड़े गाने दलजीत सिंह ऐ ओह् बड़े अच्छे गाने गांदा ऐ मिगी ओह्दे गाने बड़े पसंदा ऐ मिगी ओह्दे गाने बड़े सूकून दिंदे नै ते कदैं कदैं ते में पंजाबी गाने बी सुननी होन्नी ऐं सिध्दू मूसे आह्ले दे गाने जेह्ड़ा ओह् इस दुनियां पर नेंई ऐ पर सिध्दू मूसे वाले दा गाने हलें बी इध्दर ऐ ओह्दे गानें च बड़ी जादा सच्चाई लभदी ऐ सिध्दू मूसे वाले बड़ा पंजाब दा सिंगर हा

सिध्दू मूसे वाले दे गाने गी लोग बड़ा पसंद करदे नै साढ़े इद्दर दे लोग बड़े सुनदे ऐं सिध्दू मूसे आह्ले दे गाने ते जेह्ड़ा सिध्दू मूसे वाला ऐ ओह् मूसे पिंड दा रौह्ने आह्ला ऐ ते ओह् पंजाबी बिच्च गाने गांदा ऐ सिध्दू मूसे वाला ते मम्मी भापा बी ओह्दे गानें गी बड़ा पसंद करदै नै सिध्दू मूसे बाला अपनी मां दे पर बड़े सारे गाने बनाए दे नै ते मां जेह्ड़ी ऐ ओह्दे पर हर इक गाना जच्ची जंदा ऐ जेह्ड़ी मां ऐ ओह्दै आस्तै उन्नै बड़े सारे गाने बनाए जेह्ड़े हर इक मां गी सुनियै सैल लगदे ऐं सिध्दू मूसे आह्ला जनानियें दा बी बड़ा पसंदिदा सिंगर ऐ मतलव की गाने आह्ला ऐ ते साढ़े इध्दर दे जादातर लोग पंजाबी गाने गै सुनदे ऐ अजकल ते बिहारी गाने बी सुनदे ऐ हरियानवी बी गाने बी सुनदे ऐ जेह्ड़े हरियानवी गाने ऐ ओह् साढ़े इध्दर दे जादातर लोग ब्याहें च लांदे ऐं ते कन्नै पंदाबी च गाने बी ते साढ़े इध्दर दे जेह्ड़े गानें ऐं गीत जेह्ड़े जनानियां गांदियां ऐं ओह् ऐ ब्याहें च जेह्ड़े गीत गांदे डोगरी गाने जेह्ड़े सोहाग होई गे जियां कुड़ी दे ब्याह् च सुहाग गांदे मुड़े दे ब्याह् च घोड़ियां गांदे ते मुड़े दे ब्याह् च जेह्ड़ा ऐ ओह् गीत बी गांदे कनैं ढोलकी बी बजांदे चिमटा बजांदे ते फिर नचदी बी ऐ जनानियां साढ़ी डोगरी गाने बी बड़े मश्हूर ऐ स्हानू अपनी डोगरी दे गाने बड़े शैल लगदे ऐ डोगरी डोगरी दे जेह्ड़े गाने ऐ ओह् स्हानू जल्दी गै समझ आई जंदे ऐं ते डोगरी बड़ी स्हेई भाशा ऐ जेह्ड़ी साह्नू समझ आई जंदी ऐ क्योंकि अस सिर्फ जादा डोगरी गै बोलने ते सुनने होने ऐं तांईयैं साह्नू डोगरी दे गाने शैल लगदे ऐं पर में हिन्दी गाने बी सुननी होनीं ऐं ते कनैं पंजाबी गाने बी सुननी होनी ते उनेंगी समझने दी कोशिश करनी होन्नी हर इक गाना अपने आप च शैल होंदा ऐ जो जिनें बी गाना लिखे दा होंदा ओह् बंदा उनैं कुछ सोची समझियै गै गाना लिखे दा होंदा ऐ ते गाए दा होंदा ऐ गाने दे कन्नै जेह्ड़ी ओह्दी बंदे दी सोच होंदी ऐ ओह् बी गाने बिच्च लब्भदी ऐ ते मिगी ते गाने सुनना बड़ा गै पसंद ऐ ते में हर इक कम्म करदे होई गाने गै सुननी होनी ऐं इस करी मिगी अपना कम्म करने च जल्दी जल्दी तौल होई जंदी ऐ ते जेह्ड़े चाल्ली दे में गाने सुननी ऐं ओह् सारे गै लोग सुनदे ऐ ते जेह्ड़े गाने अस लोग जेह्ड़े गाने साढ़े डुग्गर दे लोग गांदे ऐं पराने जमाने दी जनानियां ओह् बी गाने अस कदैं सदैं सुनने होनें ऐं दादी कोला अपने बाबे कोला अपनी मम्मी कोला एह् स्हानू गाने सुनियैं बड़ा अच्छा लगदा ऐ साढ़े इध्दर दे लोग बड़ी चाल्ली दे गाने गांदे लोरियां कारक साढ़े एह् बी गाने बड़े अच्छे ऐ ते अस सुनने गी देवतें दे कारक जेह्ड़े गांदे ऐ बोल्लियां एह् सब चीजां स्हानू बड़ियां शैल लगदियां ऐं ते एह् सब गाने सुनियैं अस बड़ा अच्छा मसूस करने ऐं बड़ा अच्छा स्हानू बड़ा अच्छा लगदा ऐ एह् सारे गाने सुनियैं ते मिगी ते अपने डुग्गर दे गाने बड़े शैल लगदे नै डुग्गर देश दे डोगरी दे